हाइक खालामनो थाखाय हा बाहागोनि हाजोमाखौ आं जोबोर मोजां मोनो जे जायगायाव मिथिंगानि बिफां लाइफां जिब जुनारजों मोगा मोगि खालामनानै जों गोजौसिम माने हाइक खालामलांनो हायो बेनि थाखायनो आं बे हाजोखौ हाजोमाखौ आं जोबोर मोजां मोनो

हाजोआव गाखोनानै बेफोरबादि गोसोनि गोजोननायखौ जोङो लानानै बेयाव जों रिक्स जायो नाथाय बेफोराव जों गाखोनानै जोंनि माखासे देहायारि आरो सोलेरारि आरो माखासे जोंनि साननाय हनाय ओजों हाजोआव गाखोनानै जों मोजां मोनो गाखोनानै गोजोननाय मोनो बेफोराव गाखोलांनानै